जे सवाल प्रश्न ई अछि कि अहाँके किछु प्रिय लेख आ स्तम्भ कौलम टाइम्स ऑफ इण्डिया या हिन्दुस्तान टाइम्स या द हिन्दू जे हम पढ़ै छी ओहि न्यूज पेपरमे डॉक्टर शशि थरूरके जे लेख शशि थरूरके जे कौलम जे हम पढ़ै छी ओ कौलम हमरा बड्ड नीक लगैया ओहि कौलमके जे मुख्य उद्देश्य आओर जे मेन फीचर्स कि जे ई इन्डिया बियोन्ड द पोलिटिक्स या पोलिटिक्स बियोन्ड द इन्डिया जे डॉक्टर शशि थर डॉक्टर शशि थरूरके मेन थीम छलै डॉक्टर शशि थरूर जे ग्रेट इन्डियन नोवेलके सेहो लेखक छलाह और ग्रेट इन्डियन नोवेलके नोवलिस्ट रहबाके कारण हुनकर लेख आओर हुनकर कौलम बड्ड नीक और बड्ड सुन्दर छलै